औ जोंनाव जर'खा फुजा हिसाबै फुजा दङ गोबां फुजा दङ जों बुंस'नो हाया जों जोंनिया हिन्दु धर्म बाथौ धोरोम बायदि गोबां फुजाफोर दं बेवहाय जोङो हिन्दु धोरोमनि फुजाखौ बुंनो थाङो थाङोब्ला देवालि दुर्गा फुजा राज फुजा बिस्वकर्मा फुजा लोखि फुजा इदिनो बायदि बायदि गोबां फुजाफोर दं बेफोराव जोङो राज फुजायाव जोङो नायनो थांबोला गोबां मुर्थिफोर नुयो कृष्ण बिदिनो महाभारतनि रामायन इदिनो बायदि गोबां सिगांनि गोदो जालांनाय दावहानि सुबुंफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरो दुर्गा फुजायाव थाङोब्ला जों दुर्गा मुर्थि नुयो बेवहाय गोबां सावगारि दुर्गा बिमाजों लोगोसे गोबां सावगारि होफायो बेफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो जों खुलुमोबो आरो देवालि देवालि देवालियाव जोङो गोबां आलारि बाथि सावो आलारि बाथि सावनानै जोङो दिपावलीखौ बरायो बा खुलुमो बेबायदिनो आरो लोखि लोखि फुजाखौ होनोब्ला लोखि फुजायावबो गोबां सुबुंफोरा लोखि बिमा लोखिखौ बाउओ गोबां न'खर न'खरबो गावबा गाव बिमा लोखिनि मुर्थि लाबोनानै न'खराव सावो आरो बेबायदिनो गोबां बिमा लोखिखौ गासै जोंनि हिन्दु धर्मनि धोरोमनि सुबुंफ्रा मानियो आरो बिदिनो दंबावो जोंहा गोबां फुजाफोर आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे बाथौ धर्मआवबो जोंहा फुजा फुजा माने फोरबो बे फोरबोफ्रा जाबाय जोंनिया मागो फोरबो बैसागो आमथिसुवा आरो कार्तिक फोरबो आरो ओंखाम गोरलै फोरबो बेबायदिनो फोरबोफोरखौ जोङो खायफाया गोदोनि समाव बेफोर फोरबोखौ फुजा होनानै फालिबोदोंमोन गोदोनि समाव जोंनि बर'फोराबो बेबायदिनो दाउसा हाथारनानै बोरमा हाथारनानै दाउ बायदि फुजा होबोदोंमोन दाबो दं जोंनि हिन्दु धर्मआव धोरोमाव खायफाया बेफोर बायदि फुजिनाय फुजाखौ बाउओ आरो खायफाया फोसाबनाय फुजाफोरखौ होयो बिदिनो फोसाबनाय होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो बे फोसाबनाय बाथौआ दाउसा हानाय बोरमा हानाय फारौ हानाय बेफोरखौ गारबाय बेबायदिनो जोंनि फोसाबनाय फोरबोआनो जाबाय जोंना बैसागो फोरबो आमथिसुवा फोरबो ओमफाय कार्तिक फोरबो ओंखाम गोरलै फोरबो आरो मागो फोरबो बेबायदिनो जोङो गोबां धोरोम गोबां फुजाफोरखौ जों फालिबोदों बिदिनो उननि समावबो बेबायदि हारिमुनि हुदाखौ लागोन आरो बेबायदि हारिमुनि हुदाया थाबाय थागोन